हाँ मैंने ऐसी किताब पढ़ी है होमसाइंस होमसाइंस ने मुझे इतना चैलेंज किया कि जो है उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें थी घर के बारे में किचेन के बारे में और उसके बारे में जो है सिलाई के बारे में कढ़ाई के बारे में बुनाई के बारे में और घर में यदि कोई बीमार हो जाता है परिवार में सास ससुर देवर या बच्चे कोई भी बीमार हो जाता है तो उस उसमें उनकी कैसे देखभाल करनी चाहिए ये सब चीज़ें मतलब होमसाइंस में इतनी इतनी चीज़ें थी किस विटामिन से कौन सी बीमारी हो जाती है मतलब परिवार की देखभाल कितने कैसे तरीके से करनी चाहिए कि परिवार जो है स्वस्थ रहे इसलिए मुझे होमसाइंस ने बहुत बड़ा ज्ञान भी दिया और चैलेंज भी दिया किया ताकि मैं जो है जो है उस आधार पे अपने परिवार वालों को सही ढंग से खाना पीना की व्यवस्था उन्हें टाइम पर किस समय नाश्ता देना है किस टाइम पर भोजन देना है और क्या चीज भोजन में क्या चीज उनको खिलाना है जिससे कि उनके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न हो न तो जो है प्रोटीन की कमी हो वसा की कमी हो और इस प्रकार से जो है मुझे होमसाइंस तो बहुत अच्छा लगा और मैंने उसे पढ़ा भी और इसी तरह से मैंने दूसरों को चैलेंज किया कि आप लोग होमसाइंस पढ़िए और उसमें जो है सभी लड़कियों को और अपने आसपास की जितनी महिलाएं थी उनको भी बताया कि होमसाइंस को पढ़िए आप लोग उसमें क्या है कैसे परिवार की देखभाल की जाती है परिवार के बीमार होने पर उनकी औपचारिक अनऔपचारिक किस प्रकार से उनकी जो है स्वास्थ्य सम्बन्धी उनकी बीमारी का इलाज करना चाहिए इस प्रकार से मैंने होमसाइंस को पढ़ा समझा और जाना और दूसरों को भी बताया कि आप लोग इसको पढ़िए जानिए कि इसमें क्या है परिवार को क्या खिलाना चाहिए खाने में जो है महिलाओं को अक्सर आयरन की कमी होती है इसलिए आयरन में हरे पत्तेदार सब्जियाँ हमारे होमसाइंस विषय में ये सब चीज़ें थी हमने पढ़ी है और इसीलिए बता रही हूं कि आयरन की कमी हमें लोहे की कढ़ाही में बनाने से सब्जी उसमें आयरन मिलता है और हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है नींबू खाने से जो है हमें विटामिन सी की कमी नहीं रहती है उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में रहता है इसलिए जो है हमें होमसाइंस तो बहुत अच्छा लगा और शादी विवाह होने के बाद हम अपने परिवार में आए अपने सास ससुर में आए बच्चे भी हुए तो मैं उन लोग को सही ढंग से उनको खिलाती हूं पीलाती हूं भोजन करवाती हूं टाइम पर नाश्ता करवाती हूं और उनकी सही से देखभाल करती हूँ इसलिए परिवार भी हमारे ऊपर प्रसन्न रहता है और घर के लोग भी प्रसन्न रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं होमसाइंस की किताब में हर तरीके से जो है स्त्रियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया उसमें जो है घर के बारे में और मतलब